जिसलै अ'ऊं गाना गाना जां कोई बी सुर लाना तां मेरा जेह्का गला ते मेरा शरीर मेरी रूह जेह्की है ओह् मधु उसदे च मगन होइंदी मिगी अपना ध्यान नि रौंह्दा ऐ कि मेरा कनेहा ऐक्सप्रेशन निकला दे मतलब अ'ऊं मगन होई जंदा अपने गाने गांदे मोकै ते अगर तुस अगर अपना गला साफ रक्खना उसदे आस्तै तुस गर्म पानी पी सकदे गरम पानी अच्छी चीज ऐ कन्नै अपना सौंफ खाओ देहीं पियो अच्छी चीजां खाओ हरी सब्जियां खाओ कन्नै गाने सुन दे रौह् शैल शैल इसदे कन्नै थोह्ड़ा केह् होना थुआढ़ा दिमाग च गाने गै इक अलग दुनिया बनी जानी गाने इक ऐसी चीज ऐ की पूरी दुनिया सुन दी ते इ'यै अ'ऊं आखना चांह्दा तुसें कि गाने सुनदे र'वो ते गाने गांदे जाओ जै माता दी